मुझे लगता है समाचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अनुसरण करता है ये तो मैं नहीं बता सकती की सारे समाचार अनुसरण करता है लेकिन कुछ कुछ समाचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अनुसरण करती है और ये भी करना चाहिए अगर ये ना करे तो हम लोगों के पास लोगों की जो मन मे जो भावना है ओ जानेंगे कैसे तो ये जानना चाहिए कि कैसे ये हो रहा है किसके मन में क्या हो रहा है इसको जानना चाहिए जिसकी वजह से हमारे जो लोग है उनकी समस्या को हम सुलझा सकेंगे और कुछ कुछ लोग मतलब उनका अभिव्यक्ति छुपा कर रख देते है ओ दुनिया को बताना नहीं चाहते है ओ अपने परिवार मे मतलब सुलझा सकते है ये भी एक अच्छी बात है लेकिन जो समाचार सबके लिए जरूरी है मतलब एक कुछ घटना हुई तो उसके बारे मे दुनिया जानना चाहिए ऐसे समाचार दुनिया को आना चाहिए और ये के समाचार पत्र वाले ने मतलब इसको फैला देना चाहिए कि ऐसे होता है जिसकी वजह से सारे लोगों को पता चले की दुनिया मे ऐसे भी बहुत सारे लोग है या ऐसे भी लोग कुछ होता है